आराम कमु थी वयो आए एॾो सुठो कमु थी वियो आहे जो माण्हू दिल्ली वेठो हूंदो आहे त हुनखे पतो लॻी वेंदो आहे त गाॾी पलवल मां निकरी चुकी आहे त ओॾी महिल जेको आहे स्टाट कंदो आहे न उनखे स्टेशन ते वेहणो पवंदो आहे न छा आहे पहरियों जेको आहे टिकेट कराइण लाइ स्टेशन ते वञिणो पवंदो हुयो छह छह किलाक माण्हूअ खे जेको आहे लाइन में बिहणो पवंदो हुओ अॼु जी तारीख़ में इंटरनेट जे थ्रू जेको टिकेटूं थियनि थियूं ॿी मिंटे में घरु वेठे ई माण्हू टिकेट बुक कराए थो ॿी मिंटे में पतो लॻे थो कि फ्लाइट जेका ए दुबई मां हली आ न हली फ्लाइट अमेरिका मां हली आहे न हली या हिते कंहिं महिल ऑन टाइम आहे या डिले आहे त उहा सभु शयुनि जी जेका ए ॾाढी सहूलियत थी वई आहे उन खां अलावा जेको आहे ऑनलाइन जेको आहे कोई बि कमु थिये तो ईअं जीअं असांजो नंढो बिज़निस आहे ग्रोसरी शॉप आहे पर ऑनलाइन पेमेंट अचण सां असांखे अध खां वधीक झंझट ख़तम थी विया आहिनि पहरियों त माण्हू जेका पेमेंट कंदा हुआ कैश ॾींदा हुआ त हुननि खे बाक़ी जो बैलेंस वापसि कयो खुला पैसा वापसि कयो सिका वापिस कयो हाणे ऑनलाइन पेमेंट थियणु जे करे उहो सभु कम ॾाढो आसान थी विया आहिनि त इहो जेको ऑनलाइन पेमेंट जो जेको गौरमैंट कढियो आहे इहो ॾाढो बढ़िया आहे ऐं सभु जेके आहिनि नंढा नंढा वापारी वॾा वॾा वापारी ॾाढा ख़ुशि आहिनि ऐं सेकेंडन जे अंदरु जेका इहा पेमेंट हली वेंदी आहे उन में कोई अहिड़ी तकलीफ़ वारी काई ॻाल्हि कोन्हे कोइ वॾी ॻाल्हि कोन्हे रही ॻाल्हि यातायात जी ॾाढी सुठी आहे चाहे बसि हुजे रेल हुजे हवाई जहाज़ हुजे ऐं वेठे वेठे ई बुकिंग थी वेंदी आहे ऑनलाइन जेके ॾाढियूं एप अची वियूं आहिनि रेल जी ट्रेन जी बुकिंग करायो जिते वञिणो आहे उते होटल जी बुक करायो वेठे वेठे ई कुझु करण जी ज़रूरत कोन्हे न त पहरियों ई सभु कम